मतलब हस्वैंडरी मतलब साढ़े जेह्के डंगरें बारे च गल्ल कीती जाए ते साढ़े डंगरे होर बी मतलव कि बमारियां जैदातर औंदियां ई रौंह्दियां पैह्ले बी इन्नी बमारी आई गेदी साढ़े डंगरे ई मतलव कि इ'यां दाने दूनें होई गेदे स्किन पूरी खराब होई गेदी असें इनें ई बचानै बास्तै अपने डंगरे बचानै बास्तै बड़े मतलब कि ओह् कीते डाक्टरे दस्सेआ साढ़े विलेज बिच हस्वैंडरी इक अपनी ऐ मतलब अपने विलेज दी ऐ डाक्टर अच्छा कम्म करदे उत्थै होर बी बड़े सारे बाह्रे डाक्टर डूक्टर केइयैं सद्दे ते मतलव कि स्किन खराब होई गेदी साढ़ें डगरें दी पूरी पूरी शाल्ले पाई गेदे इ'यां खून निकला दा डंगरे बॉडी ' चा ते होर उ'नें डंगरें अगर परिवेंट करना होऐ असें मतलव कि बचाव करना होऐ डंगरे ई मूहां दे उप्पर किश मतलब बनाई ओड़ना इ'यां मास्क होंदा जि'यां लाए दा करोना दी बारी असें लाए लोकें एह् चीज लाई ओड़नी कि जेह्ड़े इक दुए डंगरे कन्ने बज्जै कोई कुसै बी चीजै कन्नै जड़ी जुड़ी कन्नै ओह्कड़ी कन्नै बज्जा दा कोई नुक्सान निं होऐ और उं'दे फुट फट्ट होई गे माऊथ ते होई गेआ फुट गी किश ब'न्नी ओड़ना कपड़े शपड़े बगैरा होर साढ़े लोग आपूं बी मतलब अच्छा कम्म करी लैंदे ऐ और आपूं बी बड़ा ओ साढ़े लोग अच्छा कम्म करी लैंदे डंगरें परिवेंट करी लैंदे ऐ आपूं बी मतलब दिक्खी लैंदे ऐ अस इयां डाक्टरै डूक्टरै बगैरा चैक्क अप करदे ऐ अच्छी तरह् असें अपनै डंगर डुंगर रक्खने चाहिदे डंगरें ई अच्छी मतलब डंगर घरा दुद्ध दिंदे ओह्दी वजह् कन्नै साढ़ी सेह्त सूह्त ठीक रौंह्दी ऐ असें ओह् करना चाहिदा मतलब डंगरे किश अच्छी घाह् घुह् पाना चाहिदा साढ़े इत्थै विलेज च बड़ा अच्छा घाह् घुह् ऐ बमारियां औंदे जंदे रौंह्दियां इं'दा कोई ओह् निं करना रिएक्ट बी करदियां ओह् गल्ल निं ऐ डंगर मरदे बी ऐ एह्दी बजह् कन्ने पर साह्नू डरना निं चाहिदा अच्छी तरह् आपूं लड़गे न शक्ति देह्गे डंगरें ते आपूं बी थोह्ड़े इ'यां मतलब कमजोर निं होना थोह्ड़ा जोरा कन्नै रौह्गे ते अच्छी तरह् अस सामना करी सकने डंगरें दा